असांजे कटनी ज़िले में सामाजिक कल्याण लाइ ॾाढीस व्यवस्थाऊं ऐं सुविधाऊं मिलियूं आहिनि जंहिंमें छह सौ रुपया महिनो विधवाउनि खे ऐं ईअं ई छह सौ रुपया महिनो बुज़ुर्गनि खे जेकी सठि साल जूं उमिरि खां मथे आहिनि उन्हनि खे मिलंदा आहिनि इन जे अलावा जेका सरकार लाडली बहना योजना कई आहे उन में बि हज़ार रुपया महिनो मिलनि पिया जंहिंखे वधाए करे हाणे साढी ॿारहां सौ रुपया थियो आहे त कटनी शहर में बि अहिड़ियूं खोड़ सन संस्थाऊं आहिनि जीअं की सिंधी भाउरनि द्वारां मिलनि थियूं जेके ग़रीबी रेखा वारा आहिनि जेके भेनर जेके जाइफ़ूं पंहिंजो घरु न हलाए सघनि थियूं बुज़ुर्ग आहिनि असहाय आहिनि जेके वेचारियूं पा पाण मां परेशान आहिनि ॾाढियूं उन्हनि लाइ बि सिंधियुनि भाउरनि ॾाढी व्यवस्थाऊं कयूं आहिनि जंहिंखे की अनु फ़्रीअ में मिले थो पियो पंहिंजो घरु हलाइण लाइ ख़र्चो या भाॼी बुतीअ लाइ थोरो पोइ सामानु जेको घर जो थींदो आहे उहो उन्हनि खे ॾियनि था पिया ऐं हाणे जेका योजना आई आहे पंदरहां हज़ार रुपया महिनो जी जेका जाइफ़ूनि लाइ आहे उन में बि पंदरहां हज़ारु रुपया महिनो सरकार ॾिए थी हिन जे अलावा सिलाई मशीन बि ॾिए थी पई त उहा योजना बि हिते आहे ऐं इन जे अलावा खोड़ हीउ जेके आहिनि संस्थाऊं ग़रीबी रेखा वारनि लाइ मदद करण लाइ तियारु वेठियूं आहिनि असांजे कटनी क्षेत्र में त सिंधी भाउरनि द्वारा खोड़ अहिड़ियूं योजनाऊं आहिनि जेके वेचारा बुज़ुर्ग आहिनि ऐं असहाय आहिनि उन जी मदद लाइ राशन फ़्रीअ में ॾियनि था पिया ईअं ई बिजली जो बिल बि ग़रीबी रेखा वारनि लाइ घटि ईंदो आहे त इन तरह सां सामाजिक कल्याण लाइ उन जी विकास लाइ खोड़ अहिड़ियूं संस्थाऊं निकितियूं आहिनि जेके अॼु बि हिते उन्हनि जो विकास थिए थो ऐं कल्याण थिए थो जेके ख़ासि जाइफ़ूनि लाइ आहिनि ऐं ग़रीबनि लाइ आहिनि ऐं जेके बुज़ुर्ग आहिनि असहाय आहिनि उन्हनि लाइ आहिनि